गुजरात में असांजे गुजरात में जाम जाम प्रमुख धर्म आहिनि हुननि में हिंदु गुजराती मुस्लिम्स सिंधी मद्रासी ऐं ॿिया बि आहिनि हुन में हिंदु जाम वधीक गुजराती ऐं सिंधी बि आहिनि इस्लाम बुद्ध असां वटि हिते हिकु भद्रेसर में वॾो बुद्ध धर्म जो मंदर बि आहे हुनजो प्रचार बि जाम थींदो आहे घणेई बौद्धी धर्म जा माण्हू हिते ईंदा आहिनि हर कोई पंहिंजे समय सां पंहिंजा ॾिण वार मल्हाईंदा आहिनि सिख बि जाम आहिनि जे के पंहिंजे गुरुद्वारे खे ॾाढो सुहिणो रूप ॾेई पंहिंजी पंहिंजी सेवा निभाईंदा आहिनि जंहिं ॾींहं ते जंहिं जो कुझु मनता आहे हर को पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी सेवा कंदो आहे गुजराती आहिनि उहा पंहिंजा नेम टेम कंदा आहिनि हिंदु बि जाम आहिनि ऐं मद्रासी जीअं हींअर क्रिसमस अचिणो आहे त उहो पंहिंजो त्योहार मल्हाईंदा आहिनि डिसम्बर में ऐं मुस्लिम आहिनि उहा पंहिंजी दरगाह में वञी ईद वग़ैरह आहे जे को जंहिं जो जंहिं जो फ़ेस्टीवल आहे जे के ॾीण आहिनि उहो पंंहिंजो टाइम सां सभु वञी मल्हाईंदा आहिनि असांजे गुजरात में बि जाम धर्म आहिनि हर को पंहिंजे धर्म अनुसार पंहिंजो टाइम सां सभु नेम पूरा करे निभाईंदो आहे जय झूले